हमरासभके इधर हाथके कलाकारी कलाकारी कला कुछ चीज बनाय छै जकरामे कि टोकरी सब है टोकरी वगैरह यऽ पेंट मतलब हमरा गाउँ से आस पास मे ही बनबय छै ऐसन कि उऽ पेंटिंग भी करय छै उऽ कलाकारी आउर हाथ से कलाकारी बला